हां हून बड़ी फेस्लिटी ऐ आई गेदी अपने बखार चढ़ी जंदा ऐ

ते इ'यां गै जि'यां बखार चढ़े दा होए किसै नूं ते ओह्दी दोआई बक्खरी होंदी ऐ ते हार्ट दे नुक्स बास्तै जेह्ड़ी ओह् दोआई बक्खरी होंदी ऐ ते एह् सारियें बमारी दा लाज जेह्ड़ा ते एह् हून चली पेदा ऐ